मुर्गी पालनमे मुर्गीके नीकसँ देखभाल कयल जाइ ओकर दुर्व्यवहार नहि कयल जाय एहिके लेल किछु एहन नियमित तरीका छै जे ओकरा लेल जरूरी छै जेना स्वास्थ्य जाँच ओकर पर्याप्त भोजन आ पानिक व्यवस्था केनाइ अनिवार्य छै